ہمارے گاؤں میں بہت سات لوگ تیرنے کے لیے جا رہا ہے گھما پھرا کو تیرتا ہے بچہ لوگ سب تیرتا ہے ندی ہمارے گاؤں جو ہے ندی والا گاؤں ہے ندی والا گاؤں میں بہت سارا لوگ ہم لوگ جاتے تھے تیرنے کے لیے بچہ سے لے کے سیاانہ تک آب جو ہے ہم لوگ نہیں جاتے ہیں تیرنے کے لیے پوخر ہے پوکھر ہے بگل میں اس میں سارا بچہ جا رہا ہے ترنے کے لیے بچہ سب جاتا ہلنے کے لیے پورا پورا دین ہلتا ہیلنے رہتا ہے ہیلہ مرتے رہتا ہے پورا پورا دن ہلتے رہتا ہے بچہ سب پوکھر میں ہلتے رہتا ہے ندی میں پورا پورا دن تیرتا رہتا ہے ندی میں سارا بچہ تیرتا رہتا ہے بچوں کو اکیلے نہیں جانا چاہیے ندی ہے ڈوب کر مر جاتا ہے بہت سارا بچہ ڈوب کو مر گیا ہے بچی مر گیا ہے ڈوب کر لیکن نہیں چار بچی مر گیا ہے پانی بہت آیا ہوا ہے بچہ مان نہیں رہا ہے